जय झूलेलाल जय झूले हा मां हिते मां हिते घुमण आई आहियां मां ॿुधो आहे गुजरात आयुर्वेदिक मसाज सुठी थींदी आहे त तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी मसाज अवैलेबल आहे ऐक्चूली छा आहे मूंखे काफ़ी टाइम खां गोॾनि में सूरु आहे ऐं पेरनि जे तिरियुनि में त आहे न जामु मां इलाज कया आहिनि पर फ़ाइदो न रहियो आहे त तव्हां वटि इन इन जी थींदी मसाज हा त कुझु अछा न गोॾनि जे बारे में ॿुधायो अगरि वणी त पोइ कराईंदासीं अछा पहिरियूं पैर कराए ॾिसूं ॿ टे हीअं कराए ॾिसूं त पोइ ॿुधाईंदा ऐं ॿियो कोई इन में कुल्हनि वुल्हनि जे लाइ आहे कोई मसाज हा स्किन प्रोब्लम त मूंखे कान्हे हा स्कीन प्रोब्लम कान्हे मूंखे मतिलबु मूंखे कोई गरम तेलु न खपे इएं हिकदमि कूल हुजे ऐं मुंहिंजी बॉडी खे सूट करे हा हा नॉर्मल हुजे अहिड़ी मसाज भले मूंखे करे ॾियो इन टे चार ॾींहं हाली कयो स्टाट करे था ॾिसूं ॿियो अछा इअं हा भले स्टाट कयो ऐं ॿी ॿी कहिड़ी कहिड़ी मसाज अथव तव्हां वटि अछा न भौ अछा हा हा ॿी कहिड़ी कहिड़ी अछा ईअं ऐं अछा ईअं ऐं कमर लाइ कुझु आहे अछा हा केरु माना

ऐक्चूली छाहे मां अहिड़े घणेई सेंटरनि ते वई आहियां पर मूंखे फिर बि फ़ाइदो कान थियो तॾहिं मां चयमि भला हिते तव्हांजी ऐड्रेस अछा ठीकु आहे हलु थैंक यू मूंखे ईंदमि तव्हां वटि हा न तव्हांजो सुठो लॻो तेलु वग़ैरह हा